जो हमारे यहाँ कि खेती है वह पूरी तरह मौसम पे तो डिपेंड रहती है साथ में वहाँ की कैसी स्थिति है अगर पानी जैसे बरसात के मौसम में अगर पानी ना बरसे तो वहाँ जो प्राकृतिक रूप से खेती की सिचाई की व्यवस्था की जाती है इसलिए इसमें ज़्यादा जोखिम नहीं है और फ़सल का हम लोग अच्छे से मौसम के अनुसार ही हम लोग खेती करते हैं और मौसम इस मौसम में जोन सी सब्जी हो अच्छी किस्म की सब्जी जो जिस मौसम में जिस तरीके से होती है उसी को खेती हम उस में उसी चीज की खेती हम लोग करते हैं अगर हमारे आसपास के क्षेत्र में अगर किसी भी रूप में अगर हम लोग क जो फ़सल बर्बाद हो जाए तो हम लोग जो पहले से जो हम लोग इस्टॉक में रख के रहते हैं जैसे आलू अगर ठंडे वाले मतलब बर्फ़ में रखा रहता है तो उस सब्जी का हम लोग इस जैसे इस फ़्रोजन मटर हो गया ये लोग जो कुछ सब्जी रहता है जो हम लोग को फ़्रिज में रख देते हैं जैसे जो आइस का जो बड़ा सा घर होता है उसमें रख देते हैं तो उसमें वह सब्जी बच जाता है तो उस सब्जी को हम लोग बेचते हैं